हैलो सर नमस्ते सर सर क्या सेवा हो सकती है हमारे द्वारा आपके लिए हाँ जी सर बिल्कुल सर सर आपको अगर थार बुक करानी है तो आपको करीबन बीस हजार रुपए के आसपास देना पड़ेगा सर भिलवाड़ा घूमने के लिए बहुत सारी जगहे हैं पर वो हम आपके साथ ट्रैवल एजेंसी के साथ एक गार्ड भी भेज देंगे सर उसका सर सुनो सर पर उसका अलग चार्ज लगेगा आपके लिए हम्म सर बिल्कुल सर बिल्कुल हाँ जी सर सर गाड़ी अवेलेबल तो आपको पंद्रह बीस मिनट में करा देंगे हम बिल्कुल सर बिल्कुल